नमस्ते क्या काम है मैम अच्छा ऑटो चाहिए हाँ कितने लोग हैं अच्छा सात आठ लोग हैं चंडी बस चंडिका देवी कि कहीं और जाएँगी आप कहीं अच्छा इक्यावन शक्ति पीठ भी जाएँगी हाँ अच्छा तो अच्छा तो दूर दूर है मैम तो पैस पैसे लगेंगे फिर ज़्यादा उसमें हायें मैम पाँच हज़ार तक क्योंकि आप तीन चार जगह घूमेंगे तो पाँच छः हज़ार तक लगेंगे चलो हज़ार रुपये हमने कम कर दिया तब भी पाँच हज़ार तक लगेंगे क्योंकि आप तीन चार तीन चार जगह बता रही हैं जाना है आपको तो उसी हिसाब से पैसे लगेंगे हाँ और और कहीं भी जाना है अच्छा चिड़ियाघर भी जाना है कितने बजे तक क्योंकि क्योंकि टाइम भी बताना पड़ेगा उसमें आपको अच्छा सात बजे जाना है ठीक है मैम फिर पंद्रह मिनट पहले आ जाना पंद्रह हाँ आपको अच्छा अच्छा होट होटल पर रुकेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है हम आपको होटल तक पहुँचा देंगे लेकिन पैसे मत कम करिएगा मैम हाँ फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी हमें हाँ क्योंकि हम इतनी दूर दूर घु घुमाएँगे आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमे बताइएगा और घुमाएँगे इस इस वजह से आपको पैसे कम हो जाएँगे फिर इतने लोग भी हैं आप हमारा नुक नहीं पाँच हज़ार मैम छः हज़ार बोल रहे थे पाँच हज़ार कर दिया आपका अरे चार हज़ार नहीं कहा था आप समझ नहीं पाईं मैम पाँच हज़ार ही मैम लगेंगे क्योंकि पूरा दिन हो जाएगा मैम इतनी जगह आप घूमेंगी हाँ पूरा दिन हो जाएगा आपका और फिर हम कहीं और वह नहीं वह दारू वारु नहीं पीता बहुत अच्छा है हाँ सब कागज़ हैं उसके कागज़ सब हैं आपको सब कहीं घुमाएगा भी सुरक्षित रखेगा आपको लेकर जाएगा छोड़ेगा फिर वही रुके रहे रुके रहेगा जहाँ पर जाएँगे नमस्ते नमस्ते